मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैंने बारवीं तक की शिक्षा ग्रहण की मैं अपना ख़ुद का बिजनेस करता हूँ मेरी एक दुकान है जिस के अंदर मैं लोगों के कपड़े प्रेस करता हूँ ड्राइक्लीन करता हूँ और धोता हूँ मेरी इस दुकान के अंदर मेरी धरमपत्नी मेरा पूरा सहयोग देती है और हम दोनों मिल कर यहाँ पर लोगों के कपड़े धो कर प्रेस कर के ड्राईक्लीन इत्यादि कर के उनको हम देते हैं हम दोनों इस कार्य से बहुत ख़ुश हैं और इस कार्य से हम को बहुत अच्छी आमदनी भी मिल जाती है और हमें लगता है कि हमारा ये व्यवसाय बहुत बढ़िया है इसको हमने धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ा लिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं मेरी इस दुकान को आगे ले जा कर एक बड़ी दुकान में बदलें ताकि ये बड़े व्यवसाय के रूप में निकल के बाहर आए और मैं बहुत ख़ुश हूँ कि भले ही मैंने बारवीं तक पढ़ाई करी है पर मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और मेरी धरमपत्नी मेरे इस कार्य में मेरी सहायता कर रही है